धान आओर अवसरक जे चरचा कै रहल छियै तऽ एहिमे पूर्ण रूपसॅं करयवला लोकके उदासीनता छनि उचित नहि काज कऽ पाबि छथि ओसभ जहनकी बिहार कोनो भी मामलामे पाछूँ नहि छै वर्तमानमे झारखंडसऽ कटलाक बादो बिहारमे वर्तमानमे जे अपनेक अखन लक्खीसराय कियोल झाझासभमे जे सोनाके खदानके चरचा यऽ पहलगाँवमे कोयलाक खदानके चरचा अइ भिन्न भिन्न जगह पर खनिज सम्पदासॅं परिपूर्ण कृषि योग्य भूमिसॅं परिपूर्ण नदी आ बाढि पानीक समस्यासॅं किछु क्षति होइ छै वर्तमानमे लेकिन एहिठमा भौगोलिक दृष्टिकोणसॅं नेपालसॅं जतय नदी निकलै छै ओहिमे मैकस्मिम जे छै अधिकतम नदी जे छै से बिहारे देए कऽ पास कऽ कऽ गंगामे आ गंगासॅं समुद्रमे प्रवाहित होय छै जे एकटा मुख्य समस्या छै